उषाके पंखामे जे ओकर होना चाही रहै से वर्तमानमे नहि भेटै छै आओर आब ओकरा पर से विश्वास समाप्त भऽ गेल अइ तै दुआरे कोनो नीक कम्पनीके पहिने तऽ क्रोमपटन ई सी जी वगौरहक आबैत रहै वर्तमानमे अखन आब क़ोन नीक होइ छै एक़रा बारेमे जानकारी प्राप्त करबै तकर बाद नीकसॅं नीक लेबऽ चाहब